पहिले जे हमे आओर रहिए तऽ गुड़िआ खेलै रहिए गुड्डा गुड्डी खेलके बहुत खेलै रहिए हमे आओर तऽ सबचीज जे छै छोटा गऽ रहिए तऽ ओसब खेला बहुत खेलै रहिए अथी आओर रहै रहै तऽ मतलब सबचीज कैरम बोर्ड सब खेलै रहिए बहुत ईसब खेल हमरा आओरके पसन्द रहै बहुत खेलै रहिए ईसब चीज लूडो छक्का होइ रहै ओ खेलै रहिए करम कैरम बोर्डके बहुत पसन्दीदा ओसब खेल हमरा आओरके बहुत पसन्द एगो होइ छै लु नुकाछुपी खेल नुकोछुपी हम खेलै रहिए ओसब खेलमे जे छै चारि गो पाँच गो सब जर होइ रहिए तऽ हमरा आओरके बहुत पसन्द आबै रहै ईसब जे खेल छै से बहुत खेलै रहिए हमरा आओरके ईसब जे खेल छै बहुत बढ़िआँ लागै रहै तऽ बच्चे रहिए तऽ बहुत बदमाशिओ भी करै रहिए तऽ अथी करै रहिए तऽ ओ चीजमे छै जे छै सबचीज होइ रहै तऽ अपन रहै रहिए खेलै रहिए छोटा रहिए तऽ ओसब खेल हमरा आओरके बहुत पसन्द पड़ै रहै ओ एगो होइ छै अथीवला से कैरम बोर्डवला दिनभरि सभ वएहसब मतलब अपन खेलै रहिए छोटा रहिए तऽ कैरम बोर्ड लूडो छक्का अथी सब खेलै रहिए सभ रहै रहिए ओनाहिए मतलब छोटा सभ बच्चा वइसेहिए ने वएहसब ने अथी करै छै आए गुड्डा गुड्डीके भी खेल खेलै रहिए गुड़िआ लैके ई सब ब खेल हमरा आओरके बहुत पसन्द पड़ै रहै ईसब खेल लैके हमे आओर ईसब खेलै रहिए एनाहि आओर ईसब जे छै तऽ ई अपन अपन सभके च्वाइस होइ छै अपन अपन पसन्द होइ छै ईसब हमरा आओरके बहुत पसन्द पड़ै रहै लुक्काछुपी भी खेलै रहिए ईसब भी खेलैमे हमरा आओरके बहुत बढ़िआँ लागै रहै खेलै रहिए ईसब भी आओर जे छै दुइ गो चारि गो जर होइ रहिए तऽ कबड्डी भी खेलै रहिए कबड्डी भी खेलैमे हमरा आओरके बहुत बढ़िआँ लागै रहै ईसब खेलै रहिए हमरा आओर कबड्डी भी खेलै रहिए ओसब भी पसन्द आओर एगो आओर अथी होइ छै ओ भी खेल खेलै रहिए खेल आओर हमे आओरके बच्चा रहिए तऽ अथी आओर बनबै रहिए खेलै रहिए कितकित भी खेलै रहिए कितकित भी खेलैमे हमरा आओरके बहुत बढ़िआँ लागै रहै अट्ठा गोटी खेलै रहिए ईसब भी खेलैमे हमरा आओरके बहुत बढ़िआँ लागै रहै ईसब भी खेल हमे आओर खेलै रहिए ईसब खेल बहुत हमरा आओरके पसन्द रहै रहै रऽ इस बहुत बढ़िआँ दुइ गो चारि गो जब जर होइ जाइ रहिए ईसब भी हमरा आओरके खूब पसन्द पड़ै रहै खेलै रहिए हरदम बचपन तऽ एगो बचपने होइ छै बहुत अथीवला बचपनमे तऽ लोक अथिए रहै छै अलग ओकर अथिए सबचीज अलग रहै छिकै लोकके खेलऽ धुपऽ अपन बाल जइसे छोटा रहै छै तऽ छोटाके तऽ अथिए अलग होइ जाइ छै लोकके सब बहुत बढ़िआँ लागै छै ईसब जे छै बच्चाके अथी खेलऽ तऽ बचपन तऽ बचपने लोकके होइ छै ईसब तऽ छै बहुत एकदम अथीवला जे लोक अपन खेलैत अपन अथी करैत